गुजरात में टिन तरह सां स्कूल कोलेज आहिनि हिकिड़ा त सरकारी जिनि जो सभु कुझु सरकारि वटां मिले थो बिल्डिंग या ॿियूं सभु सुविधाऊं जे के आहिनि से सभु स स सरकारि वटां मिलनि थियूं ॿियूं आहिनि सेल्फ फाईनेंस्ड उते हर हर कुझु पंहिंजे तरह सां के न के संस्थाऊं स्कूल या कोलेज हलाइनि थियूं उन्हनि खे सभु सुविधाऊं पाणि ॾियणूं पवंदियूं आहिनि ई जे का तरीक़ो आहे उहो प्राईवेट वारनि खे जे कॾहिं गवरमेंट सुविधा ॾे थी पेई उन्हनि खे मदद करे थी पेई त उन्हनि खे एडिट स्कूल या एडिट कोलेज चवंदा आहिनि जे के प्राईवेट वारा आहिनि उन्हनि जी त हालति अहिड़ी आहे की उन्हनि खे गोर्मेंट स्कूल वारनि खे या गोर्मेंट कोलेज वारनि जूं अधु पघारूं थियूं मिलनि पेयूं जॾहिं कि उन्हनि ते प्रेशर ॾाढो घणो आहे छो त संस्था वारा जे के आहिनि उहे उन्हनि ते सुठी रिजल्ट आणण जे लाइ ॾाढो वॾो प्रेशर लॻाईंदा आहिनि ज़ोरु बार लॻाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे कुझु सिक्योरिटी सेफ्टी कोने का उन्हनि खे पक नाहे कि असांजी नौकिरी केसी ताईं हलंदी जॾहिं कि गोर्मेंट कोलेजिस ऐं एडिट कोलेजिस या स्कूलनि में इहा मुसीबत कोन आहे बराबरि हुते बि चवंदा आहिनि कि तव्हां रिजल्ट सुठी ॾियो पर हुननि टीचर्स खे हटाइण ॾाढो मुश्किल आहे त हिनजे करे सेल्फ फाईंनेन्स जा जे के स्कूल कोलेज आहिनि उते पढ़ाई त सुठी आहे पर टीचर्स खे छो त पघारु पूरी नथी मिले त उन्हनि वटां बि पूरो सहिकार जी उम्मीद करण बि मुश्किल आहे हिनजे करे ॿिन्ही हालतुनि में चाहे गवर्मेंट हुजे या चाहे एडिट स्क कोलेज या स्कूल हुजे हर हालति में ॿारनि खे त ट्यूशन वठिणी ई पिए थी पेई इनजे करे ट्यूशन्स जो जे को ज़ोर आहे सो सभिनी खां वधीक थो हले जिते ॾिसो ट्यूशन क्लासिस खुलियल आहिनि सोचियो त ॿाल मंदर खां वठी पोस्ट ग्रेज्यूएट ताईं जे लाइ ट्यूशन्स थियूं हलनि पेयूं त ट्यूशन्स जूं केॾो घणो चलनि थी पियो आहे जो हुनजे बिना कंहिं जी सरे ई नथी पेई